ہاں میں نے کھانے کے لحاظ سے خاص طور پر سفر کیا وہ جگہ ہے پرانی دلی جیسے جس کا نام ہے اس ریسٹورینٹ کا نام ہے اسلم چکن وہاں کا چکن کافی فیمس ہے کافی لذیذ ہے وہاں چکن ٹکہ کھایا تھا کافی لذیذ تھا بہت بہت اچھا ہی تھا جو پوری دلی میں وہ ریسٹورینٹ فیمس ہے چکن ٹکہ کے لیے